ہلو سر آپ نذیر ریسٹورونٹ سے بات کر رہے ہیں سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے یہاں سے کچھ کھانا اوڈر کیا تھا اس میں میرا اوڈر نمبر سات ہے جس میں میں نے اوڈر کیا تھا چکن چنگیزی چکن اچاری دو نان ایک روٹی سر میں اس میں کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ روٹی ایک کے بجائے تین کردو کر دیجیے اور نان دو کی بجائے پانچ کر دیجیے سر میرا اوڈر کتنی دیر میں آجائے گا آدھا گھنٹہ لگے گا سر جلدی سے جلدی کردیجیے کیوں نا کہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں تو لیٹ ہو رہا ہے اس لیے جتنا جلدی ہو سکے میرا اوڈر بھیج دیجیے شکریہ